जय झूलेलाल साईं साईं असां लाल छत्तरपुर मंदर वेठा आहियूं असांखे लाल क़िलो घुमिणो आहे साईं हा माण्हू आहियूं चारि पंज थी वेंदा पंज जी जी

साईं पंज आहियूं पंज पंजनि जो वॾा किरायो वधीक वठंदो छा चलो ॿुधायो छा कहिड़ा आहे छा ख़र्चु आहे तव्हांजो

इहो कीअं साईं चारि माण्हू जा चारि हज़ार पंज माण्हू जा छह हज़ार हेतिरो वधीक ऐं त हिकु माण्हू वधीक तव्हां पंज वठो न हा त कीअं ख़र्चो वधे हिकिड़े माण्हू जो हेतिरो ख़र्चो वधीक आहे कुछ मुनासिक किरायो वठो यार असां बि गरीब आहियूं हीअं न आहे साढा पंज पोइ घणनि ॾींहनि जो टूअर आहे साईं हिक ॾींहुं में सॼो चलो

त त त चङो ठीकु आहे साईं ठीकु आ जय झूलेलाल साईं ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल सुभाणे अठे वजे पुजी वेंदो साईं साईं उहो छत्तरपुर मंदर जय झूलेलाल जय झूलेलाल साईं